जों सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जों साफ्रोमबो मानसियानो गावनि जिउआव दैदेनलांनो थाखाय माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामा नागेरो बेखायनो साफ्रामबो सुबुङा सोलोंथाइ लानानै इयुनाव सासे मानसि जानानै गावखौ गसंथाहोनो थाखाय साख्रि मावनो बयबो नाजायो आरो जोंनि चिरां जिल्लाफोरनि सिगांहाय जेरोखोम दै बबेबा दालां बबेबा लामा बेफोरो जोंनि चिरांआव एसेबां मोजां नंजोबा खायफा खायफा गामियाव दासिमबो मोजां रोखोम नांगौबायदि सुबिदा नांगौबायदि लामा नांगौबायदि जाग्रा बेसाद बेफोरबायदिनि खाबु दासिमबो गैया बेनि थाखाय जोङो साफ्रामबो मानसिफ्रा खस्थ'यै भुगिनाङो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनो खस्थ' खालामनानै मावनानै दांनानै जागासिनो दङ आरो आइजोफोरनि आइजोफोरा जाहैबाय हिन्जाव जों आइजोफ्रा सोलोंथाइ लायो लाब्लाबो साफ्रोमबो आइजोफ्रा जाफुंसार जानो हाया बिनि थाखाय गावनि आथिङावनो गाव गसंथानो थाखाय गावनो न'आव दानानै दख'ना गामसा फालि आगर आखाइ एरनानै फानो बेबायदिनो बर' जोंनि चिरां जिल्लानि बर' आइजोफ्रा जिउ खुंगासिनो दं